भारत में सबसे लोकप्रिय खेल क्रिकेट हॉकी बैडमिंटन कबड्डी खो खो आदि बहुत से प्रसिद्ध खेल हैं जिनमें से और क्रिकेट सबसे लोकप्रिय है क्रिकेट सभी को पसंद है क्योंकि आज भारत में सबसे अच्छे खेलो में से क्रिकेट को बहुत मान्यता देते हैं क्योंकि क्रिकेट लोगों को बहुत रोमांचित करता है एवं बहुत ही लोकप्रिय खेल होता है देश में प्रसिद्ध एथलीट भी बहुत सी प्रसिद्ध एथलीट हैं जिन्होंने आज देश का नाम रोशन किया है जैसे नीरज चौपड़ा जिन्होंने है हमारे देश के लिए गोल्ड गोल्ड मैडल जीता था नीरज चौपड़ा हमारे देश के लिए एक बहुत ही उभरता हुआ सितारा है जो हमारे देश के लिए एथलीट जिसने भाला फेंक में गोल्ड देश को दिलाया था जिसमें भारत में सबसे पहले एथलीट है जो देश जिसने गोल्ड हासिल किया और वो भी भाला फेंक में आज हमारा देश सभी ओलंपिक खेलों में आज उभरता हुआ एक नाम हो गया है साइना नेहवाल भी हमारे देश और साक्षी मलिक साइना नेहवाल बैडमिंटन में हमारे देश का नाम रोशन कर रही है और साक्षी मलिक हमारे देस में बॉक्सिंग और पहलवानी में हमारे देश का नाम रोशन कर रही है यह दोनों ही एथलीट हमारे देश में सबसे उभरते हुए एक अच्छे सितारे हैं जो देश के सभी खेलों को आज सभी आज लड़कियाँ भी एथलीट है जो भारत देश में सबसे प्रसिद्ध होती जा रही हैं